हाँ हमारे भारत देश में एक ऐसी जगह है जहाँ एक टॉपिक़ को मना किया गया है कि इस पर कोई भी बहस या उल्लेख़ना नहीं कर सकते हैं वह है जेन्डर हम मेल वर्सेस फ़ीमेल की बात कर रहे हैं आज के जेनरेशन में महिलाएँ कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव थिन्किन्ग रखती हैं पहले की जो महिलाएँ थीं वह पॉज़िटिव थिन्किन्ग बहुत ज़्यादा रखती थीं उनकी उनकी सोच उनके विचार बहुत अच्छे थे पर आज के जेनरेशन में वह नहीं दिखाई देता है आज के जेनरेशन में जितना युवा पॉज़िटिव सोच रखता है अपने देश के प्रति अपने परिवार के प्रति अपने मान सम्मान अपने मान सम्मान और कैरियर के प्रति उतना महिलाएँ नहीं रखतीं नेगेटिव रहती हैं इसी टॉपिक पर हम यह उल्लेख़ उल्लेख़ना करना चाहते थे करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है अपने भारत देश में ऐसा क्यों है हर देश की अपेक्षा अपने भारत देश में ऐसा क्यों है कि महिलाएँ जोकि अब जोकि नेगेटिव सोच रही हैं पीछे अपने कैरियर को पीछे कर रही हैं अपने स्वभाव अपनी सोचनीय सोच विचार को प्रभावी गलत प्रभाव में डालकर पीछे कर रही हैं उनको आगे के बारे में सोचना चाहिए अच्छे कार्य के बारे में सोचना चाहिए पर वह सब अब समाज में दिखाई नहीं दे रहा है न्यूज़ में ज़्यादातर दिखता है कि नहीं महिलाओं को छूट दी जाती है तो कुछ न कुछ गलती लाइन लेन्ग्थ पर चली जाती हैं पर आज के जो युवा हैं वह चाहे कितने भी गरीब हों चाहे कितनी ही उनके अन्दर कमियाँ हों वह सोचते हैं हमेशा पॉज़िटिव और करने की कोशिश करते हैं यह चीज़ अच्छी लगती है ऐसा ही होना चाहिए हम सबके सबके अन्दर